मैं अपने परिवार के साथ एक बार दिल्ली के लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि प्लान तो बहुत पहले बना था तो उसमें सैर सपाटे घूमने टहलने का जो मौका मिलता है परिवार से जो सीख मिलता है यार दोस्तों में नहीं मिलता तो मैं एक बार परिवार को लेकर के मैं दिल्ली के लिए मैं प्लान बनाया और बनाकर के यहाँ से कशी विश्वनाथ गाड़ी से मै जंघई गया जंघई से करके मैं मेरी वाइफ मेरी तीन बेटियाँ एक बेटा तीन नाती ये सभी लोग हम लोग दिल्ली गए दिल्ली रास्ते में खाते पीते पहुँचे दिल्ली लगभग सात बजे प्रातः दूसरे दिन वहाँ से ऑटो लिया क्योंकि हमारी मरी बेटी और दमाद वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ मैं गया और चूँकि जब लोगों ने सुना कि मम्मी पापा और सब परिवार के लोग आ रहे हैं बड़े खुश हुए तो वहाँ हम लोग पहुँच करके रास्ते में हमने देखा लाल किला होते हुए निकले थे और दिल्ली की जो व्यवस्था है बड़ी सुन्दर है क्योंकि वह के सी एम केजरीवाल जी हैं तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है मैट्रो से लेकर के हर चीज में बड़ा अच्छा लगा वहाँ दामाद के यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग खाना पीना खाए और टहलने निकल गए और जब वहाँ निकले चूँकि संख्या ज्यादा थी तो उन लोगों ने एक कार ली कार के माध्यम से चिड़िया घर गए चिड़िया घर में देखा वहाँ अच्छे अच्छे जानवरों को शेरों को चीतों को और ऐसे ऐसे पशु पक्षी को देख के मन मोह और इसके बाद वो वहाँ से जाने के बाद हम लोग लालकिला के लिए निकले लालकिला पूरे लालकिला घूमे और घूमते घूमते वहाँ एक मंदिर पड़ता है मंदिर का नाम तो नहीं याद आ रहा है चूँकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है जब भीड़ होती है तो वहाँ की बनावट देखकर के वो भी हमें अच्छा लगा ऐसा मंदिर है वो और वहाँ की जो व्यवस्था है चलने फिरने की यातायात की बहुत सुन्दर है चूँकि महिलाओं का वहाँ पैसे नहीं लगते हैं केवल पुरुषों के पैसे लगते हैं लेकिन सावधानियाँ बहुत बरतनी पड़ती हैं और हम लोग इस तरीके से घुमते घूमते घूमते घूमते चूँकि कई रिश्तेदार हैं तो तीसरे दिन बीत गया हम लोगों ने बहुत घूमा ये हुआ की सभी रिश्तेदारों से मिल ले एक एक आदमी के यहाँ जाकर के दो दो घंटा चार चार घंटा रुककर के मिले मिलते मिलते मिलते मिलते हम लोगों को एक हफ्ता हो गया लेकिन जब एक हप्ता हो गया तो समय बहुत ज्यादा हो चुका था हम लोग ये वहाँ के वातावरण के पूरा लुफ्त उठा ही चुके थे और जाने के लिए हम लोग तैयारी फिर घर आने के लिए करने लगे लेकिन टिकट नहीं हो पाया परेशानी होती है जल्दी टिकट नहीं हो मिल पाती तो टिकट हमारा मिला तीसरे दिन कुल मिलाकर के हम लोग आठ दिन के बाद दिल्ली से फिर घर आ गए और घर आए तो अपने अपने अनुभव को साझा करते हुए सभी लोग खुश थे देख रहे थे की भाई यहाँ अच्छा लगा वहाँ अच्छा वहाँ अच्छा लगा तो ये हम पूरे परिवार साथ गए ये बहुत बेहतरीन रहा बहुत ही अच्छा रहा